हम जे छै ने से बहुत पूजा पाठमे गेलहुँ हेँ हमरा जे छै बहुत प्रकारके तस्मै बनबैमे बढ़िऑं रुची लागैया जेनाकि सबुरदानाके तस्मै चावलके तस्मै सेबैके तस्मै ई सब जे हम सिखलहुँ आर बनबैयो लए आबैया ओतऽ हम जाकऽ सात हम पुछि लैत छियै रसोइघरके आदमी सबके जे रसोइ बनबै छै खाना सब हुनका सबसँ पुछलहुँ की की मटेरियल दै छियै की की नहि दै छियै से कने हमरा बता दिअ सबसँ पहिने हम सबुरदानाके बारेमे पुछलहुँ रहय कहलखिन जे सबुरदानाके जे छै ने पानिमे गरम कए कऽ छोड़ि दियौ दस मिनट पन्द्रह मिनट तकर बाद जे छै ओहिमे दूध जतबा देबै एक पौवा देबै तऽ कमसए कम तीन पौवा या एक सेर दूध दए कऽ आधा घन्टा झांपि देबै तकर बाद ओहिमे चिन्नी गिरा देबै तकर बाद इलैची दऽ देबै सुआदो बनत इलैची थकुचिकए ओहिमे हम दए दियै कहलखिन तऽ एकदिन हम घरमे कयलहुँ रहय तऽ देलियै रहय तकर बाद एक घन्टाक बाद जे उतारलियै तँ खेलियै रहय सबके देलिये रहय तँ कहलखिन जे बड़ सुन्दर बनलै हेँ त दोसर दिना सेबइयोके बारेमे हम सिखलियै एनाहि कऽ कए दुनियाके चारि तब चारिटा पांचटा खीर सिखलियै इएह सँ हम सिखलहुॅं हेँ आओर हम आओर सीखब हम आगाँ जा कए इएह हम